राधे राधे हून जि'यां कि मिगी प्रश्न आया ऐ कि साढ़ी जम्मू च ऐंटरटेनमैंट इंडस्ट्री गी केह्ड़ी केह्ड़ी बिपता आई ऐ ते जि'यां में थुहानू एह्दा उत्तर दस्सना चाह्न्नीं कि जिसलै जि'यां

त्रै सौ स्हत्तर त्रुट्टी ही ते साढ़े इत्थै इंटरनैट्ट दी सेवां जेह्ड़ियां हियां ओह् बंद होई गेइयां हियां जेह्दी ब'जा कन्नै साढ़े इंटरनैट्ट दे सारे दे सारे कम्म रुकी गेदे हे जेह्दी ब'जा कन्नै अस अपना कोई फार्म जेह्ड़ा आनलाइन लाई सकनें ओह् नेईं होई सकदा हा अस जि'यां कोई फिल्म दिक्खनी साढ़ी ओह् नेईं होई सकदी ही मतलब अस इंटरनैट्ट दे सिवाए कोई कम्म नेईं करी सकदे हे क्योंकि साढ़े इत्थै इंटरनैट्ट जेह्ड़ा हा ओह् बंद होई गेदा हा त्रै चार म्हीने जां चार पंज म्हीने एह् सेवाएं बंद रेही जेह्दी ब'जा कन्नै साढ़े बड़े सारे कम्म जेह्ड़े हे ओह् रुके दे रेही गे जि'यां कि असें कोई टी वी च कुछ नेईं आई सकदा साढ़े अस फोन च कुछ नेईं दिक्खी सकदे होऱ बी जि'यां बड़े सारे कम्म होंदे अस कुतै कुसै गी फोन नेईं करी सकदे हे अस कुसै अपने रिश्तेदारे कन्नै अपने दोस्तें कन्नै गल्ल नेईं करी सकदे हे होर बी साढ़े जिन्ने कन्म हे सब रुकी गेदे हे ते इ'यै सब जेह्डी बिपता न जेह्ड़ी स्ट्राइकां होई जंदिया साढ़े जम्मू च बड़ियां सारियां ते ओह्दे बाद केह् होंदा कि नैट्ट दी जेह्डि़यां सेवाएं होंदिया ओह् बंद होई जंदियां जेह्दे बाद साढ़ा सारा कम्म जेह्डा नैट्टै कन्नै अजकल्ल ओह् रुकी जंदा क्योंकि अजकल्ल ते सब कुछ आनलाइन होंदा असें कुछ कम्म बी करना होऐ असें पेसे बी कढाने होन ते ओह् बी आनलाइन निकलदे क्योंकि अजकल्ल ते सब कुछ आनलाइन होई गेदा ते जिसलै नैट्ट नेईं होग ते असें सारे कम्म कि'यां करगे इ'यै में तुहानूं दस्सना कि होर बी जि'यां पुलवामा अटैक होआ हा अंदू बी साढ़े नैट्ट बंद होई गेदा हा जेह्ड़ा उड़ी स्ट्राइक होई ही जि'यां गै सब सब जेह्ड़ा ऐ सारे सब कम्म जेह्ड़े हैन ओह् रुकी जंदे नैट्ट दी ब'जा कन्नै क्योंकि नैट्ट कन्नै गै अजकल्ल सारे कम्म होंदे असें कुसै गी फोन बी करना होऐ तां बी सानू इंटरनैट्ट चाहिदा असें कुसै अपने बाह्र कोई साढ़ा बाह्र रिश्तेदार रौंह्दा ओह्दे कन्नै गल्ल करनी होऐ तां बी सानू इंटरनैट्ट चाहिदा तांइयैं अस उस्सी फोन करी सकनें हां पर जिसले साढ़े इत्थै नैट्ट बंद होई जंदा फिर अस कुसै गी बी फोन नेईं करी सकदे सिवाए अपने रिश्तेदारें गी फोन नेईं करी सकदे ते इ'यां गै इंटरटेनमैंट इंडस्ट्री गी बी एह् सब कुछ झेलना पौंदा क्योंकि फिर इत्थै कोई साढ़े टी वी च कोई साढ़े फिल्म नेंई आंदी अस फोन च अपने कोई फिल्मां नेईं दिक्खी सकनें कोई ड्रामा नेईं कोई नाटक नेईं दिक्खी सकनें कोई कार्यकर्म नेईं दिक्खी सकनें होर बी जो बी अस अपने फोनै च दिक्खना होऐअस नेईं दिक्खी सकनें